आ हॅलो तुमी हे शिकयता न्ही योगा बी शिकयता न्ही हय ना म्हाका न्ही हांव म्हाका योगा विगात आसले बी शिकपाचें आशिल्लें आनी म्हाका थोडी डायट कळपा जाय आशिल्ले हांव नुस्तीं बिस्ती खायना शिवराक जेवपी मनीस हांव आनी म्हाका वॅजिटेरियन सामकें प्युअर वेजीटेरियन हांव नुस्तें चिकन बिकन तसलें कांयच कांय ना पूण शिवराक जो जेवता त्या मनशाक कसो डायट किदें आसता तो मातसो म्हाका कळपा जाय आशिल्लो किदें आसता अशें हय

हय आनी अशें सकाळ फुडें उठून बी अशें किदें तरी अशें घेवपाचें बाबा वेजिटेरियन म्हणटकच म्हाका डायट कशें तें आस तें मातचें सांगल्या बरें जातलें म्हाका तशें करपा मेळटलें आनी म्हाका फीट रावपा हय फीट रावपा सारकें अशें घटसाणीक आ आ उदक तें गरम पि पिवपाचें काय थंड बी अशें

बरें बरें आनी खावपाचें किदें म्हणलें तुमी सकाळ फुडें किदें हांव शिवराक म्हणटकर म्हाका सारकें कळपा ताका लागून आ आ आ आ आनी मागीर दनपारचे वेळार अशें जेवण किदें

आ कसलीय भाजी चलता न्ही तशें कांय ना न्ही खंयचीय भाजी चलता जाता आनी योगा बी करपाचे तुमी आतां योगा शिकयता बी न्ही म्हणटकच योगा बी गा खंयच्या वेळार आनी खंयचे खंयचे अशें हें करपाचें तें म्हाका मातचें कळपा जाय

सकाळचें

वॉकिंग करप बरें न आ म्हाका हांव शिवराक म्हणटकच म्हाका अशें किदें अशें बाबा घटसाणें अशें किदें म्हणल्यार अशें म्हाका बरी विकनस कशें येता एक एक वेळ अशें शक्ती अशक्त कशें दिसता म्हाका तेन्ना अशें आमी पूण लोक आतां पय नुस्तें बिस्तें खाता पूण हांव नुस्तें बिस्ती खायना हांव सामकें शिवराक म्हणटकच म्हाका किदें खावपा बरें किदें खालें बरें हांवें आ आ बरें बरें आ बरें तर बरें तर मागीर तुमकां एक दीस येवन हांव मेळटा आ बरें दवरता बरें दवरता